हाँ अँगूठी जो लिए थे अँगूठी बढ़िया सोना नहीं निकला और अँगूठी आप कैसे दे दिए ठीक नहीं है और बग़ल वाला सब बोलते हैं कैसी अँगूठी ख़रीद लिए उधार तो लाए थे हमारी अँगूठी तो बढ़िया नहीं निकली अँगूठी अब हम क्या करें उसको रख कर अँगूठी के तो रुपया आपको कितना बोलें पचास हज़ार बोले हम देने तैयार हो गए अँगूठी तो कोई जुकरे का नहीं आप दिया अब हम कैसे पैसा देंगे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको दिमाग़ नहीं काम का आप कैसे सोना दिए कैसे करेंगे और कैसे देंगे और अँगूठी तो कोई जुकरे की नहीं है उसमें तो लगता है कि आप कुछ सिल्वर डाल दिए अँगूठी का रंग भी ख़राब हो गया अँगूठी को हम क्या करेंगे रखकर अब हम लौटा देंगे अब हम कुछ नहीं करेंगे अँगूठी आप कैसे दे दिए हैं अँगूठी क्या करना चाहते हैं आप बोलिए अँगूठी तो हम रखेंगे घर में नहीं हम तो लौटातना चाह तो हमको रुपया आपस कर दीजिए हमको तो रखने की ना इच्छा है अँगूठी क्या करेंगे और आपको सोना ख़राब है तो आप ही ना लीजिएगा अँगूठी तो हम आएँगे बेगूसराय तो तो लौटा देंगे रखेंगे नहीं अँगूठी आप ख़राब दे दिए हमको तो कुछ करना नहीं है इसी में और लीजिएगा लीजिए तो लीजिए नहीं तो अँगूठी को खड़ी लेना है अब तो हम दूसरा कुछ समान तो लीजिएगा नहीं अब हम दुसरा ख़रीदेंगे दुसरा सुनार कने जाएँगे तो यह सब नहीं ख़रीदेंगे कैसा हम अँगूठी रखते हैं कैसे ऐसे में काम आपको चलेगा कैसे ख़रीदेंगे कैसे रखेंगे फिर तो कोई बाते नहीं है हमको लेना ही नहीं है बस कम अपना अँगूठी अपना रखिए